सारा हां बड्डी मेरी ताकत मेरी मेरी सच्चाई ते मी मी जेह्का आ'ऊं सच्च आखनी ते सारा हां बड्डी कमजोरी मेरी जेह्की आ'ऊं लोकें'र जकीन करनी जकीन करनी उंदे'र ते ओह् मिकी मंज पददरै'र त्राटदे फ्ही मिकी रोह् चढ़दा गाली मोहाली जिन्नियां होंदियां ओह् कड्डनी आ'ऊं ते फ्ही आ'ऊं सोचनीं कि में सच्च आखा दा में रौह् बी कैंह् करना कुसै'र अवा फ्ही ओह् गल्ल होई चुकी दी होंदी जिन्ना मरजी रोह् करो जो मर्जी आखां ते कु'न मेरी सुनै'रदा एह् ऐ मेरी सारां हा बड्डी गल्ल